हमर व्यक्तिगत रूपसॅं कानूनी दस्तावेज बनबाबक अनुभव बहुत कटु अछि आ कहऽ के मतलब अगर जमीन अहाँ बेचलहुँ या खरीदलहुँ ओकर बाद जे दस्तावेज उपलब्ध होइ छै सेहो छओ छओ महिना बाद पहिने आबै छलै तकर बाद अहाँ दाखिल खारिज करै छलियै ओहिमे जे जेनाइ ऐनाइ जे निबन्धन औफिस छै ओकरा लेबक लेल जे प्रयास करऽ पड़ै छलै से बड़ा मुस्किल काज छै ओहिना कोर्टोमे अगर अहाँ कोनो न्यायाधीशके जजमेन्टके दस्तावेज लेब तँ ओकरो औडर भेटनाइ बहुत कठिन अछि